आजकल तो मोबाइल में बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं जैसे कि फ्री फायर हो गया लूडो हो गया और ये सुडोकू वगैरह हो गया ये सारे गेम बच्चे मोबाइल में दिनभर खेलते रहते हैं आजकल बच्चे तो सबसे ज़्यादा फ्री फायर पर ध्यान देते हैं फ्री फायर बच्चों फ्री फायर से बच्चों को इतना लगाव हो गया है कि बच्चे को कितना भी डाँटिए जितना भी समझाइये लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मन लगाएगा तो फ्री फायर गेम खेलने में उसे अगर छूटता है तो वो सुडोकू खेलता है वो लूडो खेलता है मोबाइल में सारे गेम खेलने के चक्कर में बच्चे दीवाने रहते हैं दिनभर सारे काम को छोड़ कर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं जैसे कि ड्राइवरी हो गया वो भी गेम आता है जो कि बच्चे मोबाइल में कभी ट्रक चला रहे हैं कभी कार चला रहे हैं ये सब चलाते रहते हैं कभी फ्री फायर में ये उधर से मार पीट कर रहे तो उधर से कर रहे बच्चे तो फ्री फायर में सबसे ज़्यादे दीवाने हो गए हैं सुडोकू हो गया ये भी गेम बच्चे मोबाइल में खेलते रहते हैं कैरम भी मोबाइल में बच्चे खेलते रहते हैं लूडो भी खेलते हैं यही सब खेल बच्चे मोबाइल में दिन दिनभर खेलते रहते हैं बच्चे को सबसे ज़्यादा यही सारे खेलों पर ध्यान रहता है और फ्री फायर तो बच्चे को ले कर डूब गया है फ्री फायर बच्चे सबसे ज़्यादा खेलते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ कर सबसे ज़्यादा फ्री फायर गेम पर ध्यान देते हैं कितना भी डाँट सुनें कितना भी बात कहा जाए फिर भी वो छुपा के भी कहीं नुका के भी फ्री फायर गेम मोबाइल से खेलेंगे ही खेलेंगे फ्री फायर गेम बच्चे के उनको बहुत ही लगाव हो गया है सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री फायर गेम से लगाव हो गया है और लूडो लूडो भी बहुत बच्चे दिनभर मोबाइल में लूडो खेलते हैं ये सब गेम खेल खेल के सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई को ध्यान से अलग कर दिए हैं और गेम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं इसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से मन हट रहा है ये सारे गेम बच्चे के लिए बहुत गलत साबित हो रहा है मोबाइल में फ्री फायर हो गया कैरम हो गया लूडो हो गया और ड्राइवरी भी बच्चे मोबाइल में खेलते हैं कभी बस चलाएँगे तो कभी कार चलाएँगे यही सारे गेम बच्चे खेलते रहते हैं मोबाइल से